देशी मुर्गी पोसै छियै बीमारी होइ छै बीमारी होइ छै मुर्गीके दू तीन तरीका से बीमारी होइ छै लेकिन इलाज नहि होइ छै नहि होइके कारण मरि जाइ छै मुर्गी बच्चा आठ गो नओ गो दस गो बारहो गो बच्चा दै छै मुर्गी अंडा दस गो बारह गो के पारै छै ताहिमे बच्चा सब उठा लै छै आओर वएह छै जे बीमारी भऽ जाइ छै तब मरि जाइ छै ढेरीके मुर्गी होइ छै मरि जाइ छै मुर्गीके घर नहि छै मरि जाइ छै बीमारी होइ छै तऽ ओकर इलाज नहि करा सकै छियै तऽ मरि जाइ छै चाबल खिलबै छियै मुर्गीके वएह कोटाके सड़ल चाबल नहि मिलै खाय बला रहै छै मुर्गीए खाइ छै बकरी पोसय छियै बकरियोके इलाज नहि होइ छै तब जेकरा बचेके होइ छै बचि जाइ छै जेकरा नहि बचेके होइ छै मरि जाइ छै आ देशी मुर्गी पोसै छियै सरकारी समूहमे जे देलकै मुर्गी कहलकै घर बनबै लए पैसा मिलतऽ तऽ स्टाफ सब जे छै जे छियै सी एल एफ के ओ पैसा दोसरके खातामे गिरैके अपना लए लै छै एक एक सए टका देलकै दीदी सबके आ सब पैसा लै लेलकै जे सब मुर्गी पालनमे लिखलकै रहय मुर्गी देलकै लेकिन टका नहि देलकै घर बनबै लए कहलकै रऽ टका मिलतै घर बनबै लए नहि देलकै टका ईसबके कोनो निर्णय होना चाहिए आओर आओर की कहै छै सब अपने अपने खाइ छै एलेक्शन भेलै टाका मुख मुख लोक सब अपन पॉकेट भरि लै छै आ जे गरीब छै जेकरा मुँहमे बोली नहि छै ओकरा किच्छो नहि कोनो सरकार फण्डे दै छै तऽ नेता सब मिल बाॅंटिके खाइ छै आ जेकरा मुँहमे बोली नहि छै जेकरा पहुँच नहि छै ओकरा किछु नहि दै छै आखिर भोट तऽ सब दै छै सरकारके एक रङ्ग ई थोड़े छै जे पैसा बला छै जेकरा मुँहमे बोली छै ओहे टा भोट दै छै सब ने दै छै सबके ने लाभ मिलना चाही की एक्के गोके लाभ मिलना चाही जे सबके पैसा छै मुँहमे बोली छै जेकर पहुँच छै जे गरीब छै ओ नहि जे तनी टा पैसा बला छै ओ कथी करऽ एना थोड़े होइ छै हमरा आरके भोट दै छियै जे एलय पर्ची देलकै दू घंटा चारि घंटा अथीमे खड़ा भऽके धूपमे भोट गिरैलिए आ नहि हमरा आरके इन्दिरे आबास दै छै

बड़के बड़के लोगके फायदा हमरा अरके कोनो फायदा नहि हमरो आरके बाल बच्चा छै गरीब छियै नहि खेती बारी नहि छै एगो कमबै बला छै चारि गो पाँच गो बाल बच्चा छै तीन गो बेटी छै दू गो बेटा छै दिक्कत खातिर ऊपर पढ़ि नहि पाबै छै नहि इसकुलोमे किच्छो दै छै मास्टर लिखके दै छै आगूँ की करै छै नहि आबै छै पैसा कौड़ी एना केना होतै तब सरकार सब किछु दै छै लेकिन एतौ सब अथी बड़का लोक सब जे छै नेता छै जे जे विभागमे छै वएह खाय पीबै छै बढ़िआँ अपन बाल बच्चाके पढ़बै लिखबै छै जे गरीब छै ओकरा जतने औकात रहतै ओतने ने करतै महँगाइके जमाना छै चाबल सब किछु कीनके लाबै छियै नहि छै खेती दिक्कत छै परेशानी छै जेकरा छै सब किछु ओकरा सरकारो सब किछु दै छै जेकरा नहि छै किछु ओकरा किछु नहि दै छै सरकार दै छै लेकिन एतौ नेता सब नहि पहुँचऽ दै छै हमरा आरके तीन गो बेटी दू गो बेटा छै दिक्कत छै घर नहि छै वएह लऽ आ कि कहै छै नहि दै छै सरकार सबके देलकै बहुत लोग के मिललै इन्दिरा आबास हमरा आरके इन्दिरा आबास नहि मिललै हँ नहि देलकै अखनी तक नामो आबै छै तऽ एहि बेर अयबौ करलै तऽ छाँटिए देलकै कहलकै नहि भेलय छँटि गेलय तबके छाँटै छै सरकार थोड़े छाँटै छै सरकारके दलाल छाँटै छै तेॅं ई लैके कहै छियै तऽ हमरा आरके अथी करतै खाता नम्बर आर दैए दै छियै

द्वारा बहुत लाभ आबै छै तऽ जे चीजके जानकारी करै छियै हल्ला करै छियै तब बात अथी होइ छै नहि तऽ चुपकी लादिके सब अपने अपने खाइत रहै छै हमरा आरके जितना जानै छियै उतना करि दै छियै जतऽ बोलबै छै जे चीजमे जाइ छियै आ ई स्टाफ सब करय छै जे जे चीजके स्टाफ छियै ओ सरकार सब किछु दै छै सबके लेकिन पब्लिक एतौ अथी करै छै राशनके लेकिन छान बीन करना चाही ई नै सड़ल राशन दै छै केना खयतै जे गरीब छै